ہیلو کون ہیلو ہاں میکینک صاحب بول رہا ہوں بتاؤ جی جی میں فریج مکینک سے بول رہا ہوں ہاں بتا ہاں سر ارے سر ارے سر میں تو صحیح سے کیا ہوں کچھ اور گڑبڑی ہوئی ہوگی یا آپ لوگ کچھ گڑبڑ کیے ہوں گے ارے پیسہ لیا ہوں تو میں جتنا کام کیا ہوں بھائی اتنا ہی میں پیسہ لیا ہوں اور اس سے پہلے میں کتنے لوگوں کا یہ سب کام کر چکا ہوں ہاں دیکھیے سر سوری سر دیکھیے میں صحیح سے بنایا ہوں ہو سکتا ہے آپ ہی کے گھر والے یا آپ میں سے کوئی کچھ گڑبڑ کیے ہوں لیکن ہاں تو ٹھیک پھر ٹھیک ہے پھر میں چیک کر لوں گا اس کو بنا دوں گا صحیح سے ہاں بتائیے سر ہاں ہاں میں بنا دوں گا انشاء اللہ ابھی فریج فریج وریج کچھ بھی کچھ بھی نہیں چل رہا ہے کیا